मैम नमस्ते हम मैम प्रेमलता हैं हाँ हमने मैम सुना था आप डांस बहुत अच्छा सिखाती हैं हाँ तो आप हाँ एड्रेस तो मुझे पता है हाँ तो ई मैम ये बताईए आप कौन कौन सा डांस सिखाती हैं कैसे क्या हाँ हमें सीखना है मैम अच्छा अच्छा या तो कथक कथक वाला डांस कैसे सिखाती हैं आप कितना चार्ज लेती हैं जी पाँच सौ रुपये मंथली अच्छा अच्छा औ हाँ एक घंटे के लिए हाँ अच्छा अच्छा अच्छा तो कुछ फिर क्या कम हो जाएगा हमारे अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ चलिए ठीक है हम आपको बताते हैं कितना हाँ हम थोड़ा अपने घर में बात कर लें फिर हम आपको बताते हैं कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा छोटे छोटे बच्चों को अगर सिखाना हो तो कितना टाइम लगता है

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो चलिए ठीक है फिर अब हम घर जा कर देखते हैं और बच्चों को बताते हैं तो फिर हम आपसे बात करेंगे हाँ हाँ और क्या और अगर जो दो तीन लोग हो जाएँ तो क्या कुछ कम कर लेंगी आप अच्छा अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं हम करा लेंगे ठीक है हम आपसे बात करते हैं फिर ठीक है